नमस्ते भईया जी सर हाँ बताइए क्या दिक्कत है सर अच्छा ठंडा नहीं कर रहा है

सर तो लाइट आ रही है में अच्छा मतलब फ्रिज चल नहीं रहा है सर स्टेबलाइजर लगा हुआ है कम वाट का लगा है छोटा अच्छा तो क्या फ्रिज दुकान तक भेज सकते हैं क्या अच्छा तो चलिए ठीक है सर तो लड़के को भेज देंगे जाना कहाँ पे है हूँ भेजेंगे सर लाइट सुविधा क्या है आपके यहाँ सुबह अच्छा तो ठीक है सर तो शाम को ही भेज देंगे लेकिन सर्विस चार्ज आपको देना होगा उसको पांच सौ रुपए सर्विस चार्ज होगा कम चलिए फिर है सर हो जाएगा काम ऐसी कोई बात नही है तो जाना कहाँ पे है सर स्टेशन रोड से होते हुए अच्छा हाँ पावर हाउस से किस साइड है आपका जो पावर हाउस है सर अब मतलब आप स्टेशन रोड से जब जाएँगे तो राईट साइड में है अच्छा पहले ही राईट साइड है अच्छा तो पीपरी साइड गया हुआ है रोड अच्छा चलिए ठीक है सर तो हम दिखवा लेते हैं आपका फ्रिज शाम तक कल भेजेंगे लेकिन सर आज तो नहीं कल भेज पाएँगे ठीक है सर ओके ठीक है सर कल भेजते हैं नमस्ते सर